लिरनायखौ हबि केरियार महरै गुबुन मुवाफोरजों नोंथाङा माबोरै सामलायो मोंथाङा ओरैनो माब्ला माब्ला लिरो जायखिजाया सुखु गोजोन जायगा दं नामा जेराव नोंथाङा जिरायनानै लिरनो मोजां मोनो